میں کالج میں تھی میں نے قوم پینٹنگ کامپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور میں نے پینٹنگ کی تھی ڈرائنگ کی تھی گاندھی جی کی اور مولانا عبدالکلام آزاد کی اور میں نے ایگزیبشن میں بھی لگائی تھی ان کی پینٹنگ اور بہت سارے لوگوں کو میری پینٹنگ پسند آئی اور میں نے رات بھر بیٹھ کر محنت کی اور اچھے سے ڈرا کیا اور ایگزیبشن میں بھی میری پینٹنگ لگی تھی اور پورے لوگوں نے دیکھا اور کالج والوں کے اسٹوڈنٹس نے بھی دیکھا اور بہت اچھا لگا سب کو میں نے بڑی محنت سے بنایا تھا یہ پینٹنگ اور فریڈم فائٹرس کی اور بنائی تھی میں نے بہت اچھی پینٹنگ بنائی تھی اور میں مارکس بھی آئے مجھے ہنڈریڈ آؤٹ آف ہنڈریڈ اور بہت اچھے پرائزیز بھی ملے مجھے میں فرسٹ پرائز پائی اور میں نے بہت محنت کی تھی